होलीमे घरके निपिके तऽ पुआ पूड़ी बनबै छिए तब चढ़बै छिए गोसाइँपर तब खाइ पिए छिए सभ तऽ होली खेलै छिए देवर भौजाइसभ ननदिसे नहा धोके

चौरचन्दा होइ छै ओहोमे पूड़ी पकबै छिए सभ खाइ पिए छै छछिआ हाथ उठबै छिए तब सभ खाइ पिबै छिए छठिमे पहिले खरना होइ छै पहिले कदुआ भात होइ छै तब खरना होइ छै सभ अरघ दै ले जाइ छी सभ ई दीपावली दीपावली होइ छै तब ई सभ मिलिके फड़क्का दीप जलबै छिए फड़क्का फोड़ै फोड़ै छै उक्का पाती खेलै छै खेलै छिए ई सभ मिलिके